एकदिन हमरा इसकुलमे हमर सर कहलखिन जे माँ दुर्गाके फोटो बनाकऽ आनैलए तऽ हमसभ कहलहुँ जे ठीक छै सर हम बनाकऽ आनब फेर घरपर गेलहुँ तऽ हमरा तऽ अबै नहि छलै अपन मतलब घरमे एगो कैलेण्डर टाँगल छलै ताहिमे दुर्गा माँके फोटो छलै तऽ हम बहुत कोशिश कएलहुँ ओहि फोटोसँ देखि देखिकऽ बनबैके लेकिन हमरा बुते नहि बनल बहुत असम्भव रहै ओ बहुत भारी रहै तऽ हम ओकरा बेर बेर मेटा मेटाकऽ बेर बेर पेज बर्बाद कऽ कऽ बहुत बनबै छलहुँ तऽ नहि बनल तऽ हमरा दिमागमे एगो आइडिआ आएल जे मतलब जाइ छी यूट्यूबपर सर्च मारिकऽ देखि लेब जे कोना मतलब बनै छै ओहिसँ कनि आसान लागै छै तऽ हमरा घरमे तऽ बड़का फोनो नहि रहै तहन हम अपन चाचीसँ फोन माँगलहुँ बड़का सर्च कएलहुँ यूट्यूबपर तऽ आएल दुर्गा माँके लेकिन मतलब बनबैमे तऽ बहुत सुन्दर लागै छलै लेकिन हमरासँ बनबे नहि करै छलै बहुत भारी छलै फोटो मतलब देखै नहि छिए दुर्गा माँके कतेक सारा हाथसब रहै छै चक्र गदा त्रिशूल तऽ एहि तरहके रहै बहुत सारा तऽ हमरा बुते नहि बनै छलै तैओ हम बहुत कोशिश कएलहुँ किएकि सर कहने छलखिन बनाकऽ आनैलए एहिके लिए नम्मर निर्धारित रहै जे जतेक सुन्दर बनाकऽ आनतै तकरा प्राइज मिलतै तेँ हमसभ बहुत कोशिश कएलहुँ सभ हमर मतलब दोस्तोसभ बहुत कोशिश केलक ओहोसभ कहै बेर बेर कहै छलै पुछै छलै जे बनलहु तोरा बुते तऽ हम कहलिए हँ देखै छी यूट्यूबपर बनाकऽ बनतै तहन ने बनेलहुँ दुर्गा माँके कृपासँ बनि गेल तहन फेरो एनाहिए एकदिन आओर कहलक टीचर हमर जे गणेशजीके फोटो बनाकऽ आनैलए तऽ हम फेर कहलिए कि जे नहि एहिबेर तऽ हम यूट्यूबपर देखिकऽ नहि बनेबै एहिबेर तऽ हम फोटोएसँ देखिकऽ बनेनाइ छै किएकि हमरा सिखनाइ छै ने फूलसब बेर बेर यूट्यूबपरसँ कतेक सभसँ फोन माँगने घुरै ई ठीक तऽ बात नहि होइ छै तऽ हम बहुत कोशिश कएलहुँ फोटोएसँ देखिकऽ बनबैके लेकिन भारी तऽ बहुत रहै लेकिन तैओ कोशिश कएलहुँ तऽ मतलब कनि मनि ओतेक नीक तऽ नहि भेल लेकिन तैओ अप्पन चीजके दुसबाके नहि चाही अपन जेहन नीक होइ छै तेहन ठीके होइ छै दोसरके बनेलहा तऽ नहि काम दै छै ताहि दुआरे हम अपन भगवानके कृपासँ भगवानके नाम लेलहुँ आओर हुनकर फोटो बनेनाइ स्टार्ट कएलहुँ बहुत बेर गलती भेल मेटेलहुँ फेरसँ बनेलहुँ बहुत सारा पेज बर्बाद भेल तऽ तैओ ओनाहि कऽ कऽ बनि गेल लेकिन भगवानके फोटो तहन गेलहुँ सरके देखेलहुँ सर कहलखिन जे हँ बड़ बढ़िआँ एनाहिए बनेनाइ धीरे धीरे कोशिश करबै कोशिश करै छै तऽ ककरो कखनो हार नहि होइ छै ताहि दुआरे कोशिश करबाक चाही कोशिश कएलासँ कोनो अथी नहि होइ छै हमसभ कोशिश कएलहुँ तऽ हमरा बुतै भगवानके फोटो बनि गेल ओ बहुत भारी रहै लेकिन तैओ हमसभ कोशिश कऽ कऽ बना लेलहुँ